हाँ हम छात्रों को कई प्रकार की इस्कॉलरशिप मिलती है छात्रों के लिए बहुत सारी इस्कीम भी है सरकार के द्वारा तो हमें कम एज में भी इस्कॉलरशिप दिया जाता है पढ़ाई के लिए अलग और सरकार के द्वारा तो बहुत तरीकों के इस्कॉलरसिप बच्चों के लिए निकाले जाते हैं जिनका फ़ॉर्म भरकर इक्ज़ाम देकर हम इस्कॉलरसिप लेते भी हैं जिससे बच्चों को बहुत लाभ होता है जो मिडल क्लास फ़ैमिली से होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि उनके गार्ज़ियन उतना एफ़ोर्ड कर नहीं पाते हैं तो हमारे लिए उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है कि हम इस्कॉलरसिप वाला फ़ॉर्म भरते हैं और सरकार से इस्कॉलरसिप लेते हैं और हमें उन इस्कॉलरसिप से लाभ भी होता है उनके सहारे हम पढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और हमारे लिए तो बहुत सरकार द्वारा कई इस्कीम निकाली गई है हम बच्चे तो बहुत जिस तरह से पढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं उनको उस तरह से मतलब इस्कॉलरसिप भी ज़्यादा ज़्यादा दिया जाता है कम एज वालों को कम इस्कॉलरशिप हर एज़ उनको देखते हुए उनको इस्कॉलरशिप दिया जाता है और इस्कॉलरसिप हमारे लिए बहुत लाभदारी लाभदायक होता है और हमारे लिए तो कई प्रकार की इश्कीम है इस्कीमें तो बहुत सारी है इस्टूडेंट जैसे चाहे जिस तरह से चाहे अपने अलग अलग इस्कीम में जाकर अलग अलग तरीके का इस्कॉलरशिप लेकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकता है सरकार हमारे लिए तो बहुत सारी सुविधाएँ उपलब्ध कर रही है और हम उनका लाभ भी उठाना उठाना चाहते हैं और उठाते भी हैं कई ऐसे बच्चे हैं जो उनका लाभ वह थोड़ा अधिक पैमाने पर उठाते हैं और कोई कमज़ोर होने के कारण छूट भी जाते हैं तो जो मेहनत करते हैं उनको इस्कॉलरसिप भी मिलता है और वह हर तरीके के इस्कीम में का लाभ वह आसानी से उठाते हैं और